मिगी प्हाड़े दे फोटो लैना पसंद ऐ जां कोई गार्डन च जा दा होवै ओह्दा फुल्ली लब्भी जाए शैल ओह्दे फोटू लैना पसंद ऐ जां कोई कुत्ता लब्भी जा ओह्दे फोटू लेई लैना बिल्ली बगैरा किश लब्भी जा ओह्दे फोटू लेई लैन्ना